मूंखे समाचार ॿुधण जो ॾाढो शौंक़ु आहे हिन मां हर रोज़ु ॾिस समाचार ॿुधंदो आहियां रजत शर्मा जो इंडिया टीवीअ ते अॼुकल्ह त समाचार इहे थो हले त भाई हमास ऐं इज़राइल जी युद्ध जो हुन में ॿुधाईंदा त केर कंहिंखे सपोर्ट थो करे इज़ारइल खे केर थो हमास खे केर थो करे हुन खां पोइ हलंदो वर्ल्ड कप जी न्यूज़ उहा त हाणे चङो ई पूरी थी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया खटे वई हुन खां पोइ इहो मां माहराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो मुद्दो जामु जोरु पकड़ियो आहे त सॼो ॾींहुं हुन जे ई समाज हलंदो आहे ऐं ॿियो गांवनि में पंचायत जी इलैक्शन थी त हुन में अजीत बवाज खटी आहियो हिन खां पोइ पुलिस वारनि जा ॾेखारींदा आहिनि पुलिस वारा किथे किथे रैड कंदा आहिनि त हुन में हुका ते जुआ जे अॾनि ते ऐं सटोरीन खे पकड़ींदा आहिनि